हाँ जी बिल्कुल बात कर रहे है बताइए हाँ जी बिल्कुल सिल देंगे बताइए कैसे सिलवानी है आपको पटियाला में जी आपका इसमें तीन मीटर कपड़ा लग जाएगा पटियाला में बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी घेर वाली बनाएंगे हम पटियाला कुर्ते में आपके दो मीटर लग जाएंगे इसकी कीमत आपको पाँच सौ रुपए के बीच में पड़ जाएगी पटियाला और कुर्ता आपका पूरा पाँच सौ रुपए में पड़ जाएगा नाप वगैरह देने के लिए आप कल आइये दोपहर में दो बजे के बीच में बिल्कुल आप आइए हमारे डिज़ाइन देखिए आपको जो पसंद आएगा बताइए बिल्कुल बनवा देंगे घेरदार फ्रॉक आपकी बेटी की घेरदार फ्रॉक बनवाने के लिए पाँच मीटर कपड़ा लग जाएगा उसकी कीमत नौ सौ देखिए बच्चे की घेर दार फ्रॉक बनेगी जितनी घेर दार आएगी इसलिए प्राइस भी ज़्यादा होगा कल आ जाइए आप दोपहर में मेरे पास बिल्कुल सही ले लेंगे हम पलाजो चूड़ीदार अनार्कली सूट सब कुछ बनाते है आप आइये देखिए दुकान पर बिल्कुल आप आइये एक बार हमारी दुकान में देखिए फिर आपको देखकर पता चल जाएगा कितना कपड़ा लगेगा पलाज़ो में आपके तीन मीटर कपड़ा लग जाएगा पलाज़ो में भी आपको फ़ैला हुआ पलाज़ो चाहिए या थोड़ा छोटा पलाज़ो चाहिए बिल्कुल शिकायत नहीं आएगी आप हमारे एक बार काम देखिए आपको बहुत पसंद आएगा आप दुबारा आएंगे हमारी दुकान पर पलाजो के लिए आप तीन मीटर लेकर आइये अनारकली के लिए आप पाँच मीटर लाईये देखिये हमारी दुकान पर मिल जाएगा लेकिन आप आपनी पसंद से चुन लीजिए या आप खुद भी चुन सकते है दूसरी दुकान से जा कर बेटी देखिए आप बेटी को लेकर आइये उसको देख कर बताएंगे हम कितनी लंबाई रखेंगे कंधे छोटे रखेंगे बाजू बाजू देखके बताएंगे कि छोटी भी अच्छी लगती है कैसा लंबा रखना उनको जो बाजू है